हमसब मिथिला के वासी आओर अखन जे डिजिटलके जमाना चलि रहलै हँ ई बहुत किछु आदमी के समय के बचत कए रहले हँ जेनाकि अगर किनको अगर पाइए किनको भेजे के छनि तऽ ओ फोनपे गूगलपे पेटीएम या अगर कोनो जे बैंक यूज करे छथिन ओ बैंक के ऐप सँ लेनदेन करै छथिन आओर पहले तऽ ई होइ छलै छै जे अगर किनको किछु पाइ दैके छै तऽ घर पर जइयो आ घर पर गेला के बाद जे ओ हुनका सम्मान होइ छै ओहि सम्मान तऽ ओकरे छलखिन सामने बला तकर बाद पाइ दियौ समय बर्बाद होइ छलै अखन तऽ समय के बचत भऽ रहलै हँ लेकिन काज सकेंडोमे भऽ जाइ छै आओर अगर केओ दिल्ली बम्बई मे रहे छथि तऽ पहले तऽ बातो करे मे कनी परेशानी परै छलै अखन तऽ बातो तुरन्त ऑडिओ कॉल विडीओ कॉल जे भी तुरन्त एकदम सामने सँ भऽ जाइ छै अगर पहले केओ अगर केओ दिल्ली बम्बई कतौ जाइ छलखिन तऽ टिकटे निकालै मे परेशानी झेले परै छनि लेकिन अखन जे छै से नहि छै अखन तऽ तुरन्त दू मिनट मे टिकट निकलि जाइ छै तुरन्त फटाफट कोनो काजमे रुकावट नहि आओर काज के संग संग आदमी समय के बचत भऽ गेल ओ समय मे दोसर काज कऽ लेलक ताहिके लेल हमसब बहुत प्रसन्न छी जे मिथिलो मे इसब के सुविधा आब धीरे धीरे आबि रहल छै आओर इएह सब हमसब चाहै छी जे अहिना हमर देश आगाँ बढ़अ जेना अखन बढ़ि रहल हँ